चित्रकला जे छै सर तऽ ओहिसँ लोक जीवन कमाए कऽ खाए सकै छै ओहिसँ अथि करि सकै छै आ एतेक गोटा जे छै मशीन सिलाइ करै छै ओहिसँ कमाए कऽ खाए सकै छै जीवन कतहु गुजारि सकै छै एहि लऽ कऽ जे छै ने से चित्रकलाके पोसनाइ जरूरी छै तऽ एहिसँ की होइ छै कतहु आरामसँ बाल बच्चाके से जीवन बढ़िआँसँ जियै छै तऽ इएह सभ हमरा आरके करै छियै सर हमरा आरकेँ तऽ आओर किछो नहि छै पासमे यही सभ कमयनाइ खयनाइ इएह मशीनेसँ सिलाइ करह एना करह ओना करह एहिना मजदूर करि करि कऽ खाइ पियै छियै ओना हमरा आरकेँ कोनो खेती पथारी नहि छै उप उपजा कऽ खयबै वही सभ सिलाइए मशीन उएह अथिए सभ पोसि पालि कऽ आ ओहिना जीवन बीतै छै ओहिना कमाए कऽ खाए कऽ ओहिना शान्तिसँ रहै छियै की करबै किछो नहि छै हमरा आरकेँ सर तऽ हमरा आरकेँ जे कोनो चीज नहि सोचबै तऽ केना हेतै तब केना रहबै हमरा आरके अहाँओ किछु मदति करबै ने हमरा आरके की छै कोनो खेती खलिआन छै से ओतयसँ उपजि कऽ अयतै तऽ खयबे करबै नहि ने ओना भए सकै छै भैंसे भेलै गाए भेलै कोनो पशु भेलै तऽ ओही सभके पोस पालि करै छै ओही मेहनत करै छियै ओही खाइ पियै छै रहै छै बाल बच्चा ओहीमे मजदूर करि कऽ तऽ की करबै सर हमरा आरकेँ की छै किछो नहि छै उएह मजदूर करि करि कऽ रहै छियै खाइ छियै पियै छियै धियापुता छै तऽ उएहसँ जीवन गुजारै छै की करतै